ہیلو جی لکشمن کلاتھنگ سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی میں نا آپ کی دکان سے پچھلے مہینے پانچ وہ لی تھیں بیڈ شیٹس جی بہت ہی اچھی جی ہاں آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ آپ اپنا ریویو بتایئے گا تو میں نے آپ کو وہی بتانے کے لئے فون کرا تھا ہاں جی نہیں نہیں ساری ہی بیڈ شیٹس بہت اچھی تھیں اور ساری ہی کنگ سائز تھیں جی اور جو کاٹن کی تھیں جی کاٹن کی بیڈ شیٹس جو ہیں وہ شرنک بھی نہیں ہوئیں اور جو میں نے آپ سے دوسری لی تھیں والٹس کی بیڈ شیٹس وہ بھی بہت اچھی نکلی ہیں جی جی جی ہاں رنگ بھی نہیں دبا ان کا ہاں کہیں سے فیڈ بھی نہیں ہوئیں جی جی بہت اچھی نکلی ہیں ہاں